असांजे हिते सरकारिनि स्कूलनि में महीने में टे सौ या पंज सौ लॻंदी आहे औरि प्राइवेट स्कूलनि में किथे टे हज़ार महीने में त किथे सत अठ हज़ार महीने में लॻंदी आहे असां पंहिंजे ॿारनि जो एडमिशन जिते महीने में टे हज़ार लॻंदी आहे उते एडमिशन करायो आहे क्यूकी हुतां जी पढ़ाई बि सुठी आहे औरि फीस बि ॾाढी सही इन करे असां पंहिंजे ॿारनि जो एडमिशन हुननि स्कूलनि में करायो आहे और उहो स्कूल असांजे घर जे थोरो सो ई दूरि आहे